लाइफाव ओरैनो सम सम बादायलायनाय बा खारनायाव बाहागो लायो जेरैबादि जोंनि ओ फार्स्ट बैसागो गोदान बोथोर बेवहाय जोङो गामि ओनसोलाव खारनाय बारनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि बादायलायनाय होयो दा बेव एसे क्लाबनि मानसिफोरजों बा रायजो राजाजों खारफानाय जायो ओ दिनै बाव खारफानायाव दिनै सहजुग मोननो थाखाय बा मोनदांथि मोननो थाखाय जोंनो प्रेकटिस नांगौ जायो अनेख खारनो गोनां प्रेकटिस नांगौ जायो आरो बे प्रेकटिस खालामबानो बे खारनायाव जोङो माने दावगानो हायो जोङो गावनि जेरहानाय मोनदांथिखौ जोङो लाखिनो हायो